नमस्ते मैम

हाँ तो आइए लीजिए लहंगा हमारे यहाँ है अच्छा अच्छा लहंगा कौन से कलर का चाहिए आपको बहुत आपका ब्यूटी पार्लर कहाँ पर है अच्छा उन्ही के बगल में है मैं मेरी दुकान है अच्छा मेरी दुकान तो मछली शहर में है

हाँ हमारे यहाँ सब मिल जाएगा आपको आप आइए तो लहंगे का दस हज़ार है अच्छा तो तो हम एक हज़ार कम कर देंगे इससे ज़्यादा मैम नहीं हो पाएगा हाँ मैम इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा मैम का ये भी लाई हूँ हाँ तो आप आइए पहले देखिए तो लममि को वो आपको ख़ुद ही लगेगा कि हाँ लममि से रेशम के धागे का है हाँ लाई थी यार उसको आप पहले देखेंगी तब आपको पसंद या जाएगा दुपट्टा बहुत ही अच्छा है हाँ कट बॉर्डर का ही हाँ कट बॉर्डर का ही है आप आ कर देख लीजिए एक बार नहीं वो हाफ नहीं है जैसे घुटने के ऊपर का है तो वहाँ पर वो आप अपने हिसाब से लगवा लेंगी न उसमें दिया हुआ है लाइव मरून कलर का स्टोन वाला है हाँ वो स्टोन लगा हुआ मरून कलर का नहीं ऐसा कुछ नहीं है डू डुप्लीकेट हमारी निकली ठीक है मैम नमस्ते